हमारे क्षेत्रों में आने जाने वाले साधनों में सब से ज़्यादा समस्या ट्रेन और बसों में होती है पहला तो ट्रेन इतनी भरी हुई आती है कि बैठने को जगह नहीं मिलती और दूसरी समस्या है ट्रेन का लेट होना ये भी बहुत बड़ी समस्या है हम लोगों को सफ़र करने में बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है और ट्रेन तो फिर भी ठीक है परंतु बसों की हालत हमारे यहाँ ज़्यादा ख़राब है एक तो बस पुरानी इतनी है कि सीटें भी बैठने लायक नहीं और बसों में खड़े हो कर सफ़र करना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि इन सब को देख कर नहीं लगता कि सरकार का ध्यान हमारे क्षेत्र पर है बैठ पड़ेर शहरों में आज ऐसी बस चल रही है तो सरकार का थोड़ा ध्यान हमारे क्षेत्र पर भी ध्यान देना दी चाहिए हम को भी आज बड़े बैठ महानगरों की तरह चलने वाली मेट्रो रेल ओर ऐसी बसों की सुविधा देनी चाहिए हमारा क्षेत्र आपने पिछड़ा हुआ है तो सब से ज़्यादा समस्या यही है यातायात अच्छा होगा तो शहर अच्छा होगा और हमारा क्षेत्र अच्छा होगा हमारा क्षेत्र विकसित क्षेत्रों से बहुत पीछे है हमारे क्षेत्र में आज भी हमें यही लगता है कि हम पुरानी व्यवस्था में जी रहे हैं जब भी हमें बाहर जाने का मौक़ा मिलता है और हम जाते हैं जैसी दिल्ली मुंबई तो लगता है कि जैसे हम विदेश में आ गए हैं पर अपने क्षेत्र में ऐसा लगता है कि आज भी हम पुराने भारत में रह रहे हैं तो सरकार को हमारे क्षेत्र पर ध्यान देने की ज़रूर आवश्यकता है